नहि पर्वतरोहण तऽ हम नहि केलहुँ हंँ किआकि ऐसे कोनो जगह नहि गेलहुँ हंँ जेतय क्लाइम्बिङ्ग करि गेबो केलहुंँ तऽ हम नेपाल तरफ तऽ लेकिन ओतए ई हिम्मत नहि काम केलक हमरा जे हम पर्वतरोहण करि लेकिन एक यात्रा हम केलहुँ रहै कंकाली मन्दिर छै रास्ता बड़ा अच्छा नहि छै लेकिन ओ चढ़ाइमे जेछै उपरनीचाँ जाएके रास्ता छै मजा आएल रहै ओ चीजमे हमरा बहुत अच्छा लागल ओ जगह